جی السلام علیکم و رحمت اللہ جی ہمارے نئے کشٹرکسن سائٹ پہ جو کام چل رہا ہے اس میں بجلی کی فوری ضرورت ہے اس سلسلے میں میں نے پہلے بھی درخواست دیا تھا آپ لوگوں کو پر اب تک کسی طرح کا رپلائی نہیں ملا کیوں ایسا ہو رہا ہے جی جی جی ہاں مجھے فوری طور پر ضرورت ہے تین روز ہو گئے تین دن پہلے ہی میں نے کہا تھا اس وقت بھی آپ نے یہی جواب دیا تھا کہ آج ہم بھیج دیتے ہیں تو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج ضرور بھیج دیں تو کب تک وہ آ جائے گا اور کب تک آپ یہ سارا انتظام کر دیں گے جی جی جی نہیں نہیں بہت لیٹ ہو جائے گا دو بجے دو بجے بہت لیٹ ہو جائے گا آپ ایسا کریں کہ میکسیمم گیارہ بجے تک آپ اپنے آدمی کو بھیج دیں اس لیے کہ جو یہاں لیبر مزدور اور مستری قسم کے لوگ ہیں ان کو کام کرنے میں دشواری ہو رہی ہے جی جی جی اور سر آپ کو تو مجھے کوپریٹ کرنا ہوگا نا جو میرا کمپلین ہے آپ کو تو میں نے جس دن کہا تھا اسی دن بھیج دینا تھا لیکن آپ نے بھیجا نہیں تو آج آپ دیکھ لیں پلیز آپ اس سلسلے میں کسی طرح کا لیٹ نہ کریں کسی طرح کی تاخیر نہ کریں جی جی جی ہاں ہاں آپ رابطہ نمبر میرا دے دیں اور ان کو کہیں مجھ سے وہ کنٹیکٹ کریں میں ان کا ویٹ کر رہا ہوں اور آپ لیٹسٹ گیارہ بجے تک انہیں بھیج دیں ٹھیک ہے شکریہ